हम अपन गामक विषयमे महत्वपूर्ण जानकारी देबय चाहैत छी हमर गाम रैयाम रैयाम मने रैयाम दू टा छै रैयाम एकटा छै चीनी फैक्ट्री आओर एकटा रैयाम छै जे कोठिया रैयामके नाम से सेहो जानल जाइत छै तऽ ओ कोठिया हमरा गामके उत्तर पूर्वमे छै तैँ कोठिया रैयाम सेहो कहल जाइत छै तऽ ई रैयामके पूर्व दिशामे अङ्कुरित भैरव भैरव नाथ एहि परमे हम लिखनेहो छी ओकर इतिहास हुनकर जे छै स्थानके तऽ अङ्कुरित भैरव एही रैयाममे छथि आओर ई रैयाममे एकटा महत्वपूर्ण छै बारह सए पच्चीस ईस्वीमे रमापाल नामक राजा छलाह कर्नाट वंशीय हुनकर एहिठाम रैयाममे गढ़ छैन्ह जे वर्तमानमे सभसँ उच्च स्थान छै आ ओकरा ओराडीह कहल जाइत छै ओरिया राजाके ई स्थल छलनि हेँ दोसर महत्वपूर्ण अछि जे अयाची जिनका जे मिथिलाक गौरव छलाह शङ्कर तऽ ओ अयाची तीन भाय छलाह देवनाथ भवनाथ जीवनाथ तऽ जीवनाथ से हुनकर गाम छलनि हेँ रैयामे आ भवनाथोके रैयामे छलनि ओ सासुरमे आबिके बसलाह सरिसबमे लेकिन ओ ओ मूल गाम रैयामेमे छलनि हेँ हुनकर स्थान आ एकटा देवनाथ जे ओही ठाम घीघन स्थल छै जाहिमे कि जाहि महक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ओही महक सन्तति थिकाह आ ललित नारायण मिश्र छलाह पूर्व रेल मन्त्री आ भारतके गौरव सेहो एही वंशक देवनाथ एक भायमे देवनाथ भेलाह एक भायमे हमरासभके छी जाहिमे कि महामहोपाध्याय उमेश मिश्र भेलाहे आओर एकटा से भवनाथ भेलखिन जे कि ओ सासुरमे आबिके बसलाह तऽ भवनाथ भवनाथ भवनाथ से ओ सासुर चलि एलखिन जिनकर उपनाम भऽ गेलनि अयाची जे याचना नहि करैत छलखिन हेँ तऽ मूल ग्राम ती तीनूके छलनि हेँ रैयामे आ ई रविनाथक पुत्र छलाह ई हम मने लिखित रूपमे देखलहुँ हेँ आओर रैयाममे एतबहि नहि सिद्धनाथ महादेव सेहो छथि भैरव अङ्कुरित से छथि हुनकर स्थान छैन्ह आओर एहिठाम से अहाँके एकटा छलाह ए गोविन्द दास गोविन्द दास सेहो रैयामेसँ आयल छथि गोविन्द दासके मूल ग्राम पूर्व जे छलनि हेँ स्थान से रैयाम एखन जे छै से रैयाममे से किओ गणेश चौक कहैत छै किओ अन्धा चौक कहि दैत छै उएह छलनि गोविन्द दासके स्थान आ ओहिठाम से ओ चलि एलाह से लोहना आ लोहना से फेर ओतय नहि मोन लगलैन तऽ ओ सरिसब चलि एलाह तऽ दू टा महापुरुष जे छै अयाची आ गोविन्द दास से रैयामेसँ आयल छथि आओर एहि ठामक एकसँ एक किम्वदन्ती छै समय तऽ कम अछि तैँ हम अपन वाणीके विराम दैत छी की